हमरा सभकेँ परब मुख्य परब होली आ होली आओर होली दशहरा दिवाली ई सभ हमर सभकेँ मुख्य परब छी आओर हमरा सभ इस परब के बहुत धूम धामसँ मनाबै छियै जेनाकि आब छठमे हमरा सभ ठकुआ पीड़िकिया फल ई सभ हमरा सभ ई सभ लए कऽ हमरा सभ पूजा करै छियै आओर जे छै तऽ होलीमे पूआ पकमान अपना घरमे बनाबै छियै हर रङ्गके मिठाइ बनाबै छियै ई मिठाइ सभ बनाकऽ अपना घरसँमे हँ तैयार करिकऽ हमरा सभ ई सभ परब अपन ने अथि कए कऽ हमरा सभ ई सभ परबके मनाबै छियै आओर जहिसँ केओ भए गेल अहाँकेँ दिवाली भेल दिवालीमे भी हमरा सभ अपना घरमे ही पक मिठाइ उठाइ बनाइके आओर ओकर पूजा पाठ हमरा सभक लक्ष्मी जी के पूजा करै छी लऽ लक्ष्मी गणेशजीके उस दिन पूजा करै छियै आओर ओ ओ सभ पूजा करलाके बाद हमरा सभ ई सभ परबके हमरा सभ धूम धामसँ मनाबै छियै एहिसभ हमर हमर सभकेँ सभके मुख्य परब छी